हां जी विनय बैकरीअ मां था ॻाल्हायो मिस्टर विनय हा आ असांखे ए न अॼु क्रसिमस जे अवसरु ते हिकिड़ो केक ख ठहाराइणो हो रेड वेल्वेट में फ़्लेवर में हा हा त असांखे मिन्स वन के जी ताईं ठहाराइणो आहे रेड वेल्वेट खपे ऐं प्राईस वगै़रह तव्हां ॿुधाए लाहियो की छा तव्हां सम्झो सम्झो न त पार्टी असां मतिलब रखी आहे क्रिसमस जी त सम्झो वीह पंजवीह जेतिरा स्टूडंट्स आहिनि असांजां त ॿ टे किलनि हा हा हा त ट्वेलव हंडरेड थोरो वधीक कोन्हे कुझु डिस्काउंट वगै़रह बि थी सघे वाजिबी हा तॾहिं बि ॾिसो न थोरो छो की छा तवांजो नम्बर मूंखे मुंहिंजे भाउ ॾिनो आहे करण की सुठो ठाहींदा आहिनि केक वगै़रह त उनजे हिसाब सां तव्हां कॉन्टेक्ट कयो आहे मां हा पर हिन में छा असांखे मतिलब कस्टमाईज़ेशन त कराइणो आहे नालो मथां मतिलब हैप्पी बि मैरी क्रिसमस करे सैंटा क्लोज़ जो मगरि ॿियो कुझु थी सघे कलर वगै़रह मथां यां डिज़ाईन वगै़रह कुझु थी सघे हा हा हा मीन्स अगरि हिकिड़ो रेड वेल्वेट हुजे ऐं ॿ केक साईड में ड्राएफ़्रूट हुजनि किलो किलो या भई ईअं ड्राएफ़्रूट या केक हुजनि ड्राएफ़्रूट जी छा रेंज आहे तव्हां वटि केक में टू थाऊज़न ताईं जी आहे ठीकु आहे त मतिलब तव्हांखे ॿिन्हीनि जी रेंज जे विच में जेको तव्हांखे सई लॻे उनमें तव्हां कुझु सजेशन हुजे तव्हां वटि अच्छा मिक्स फ़्रूट बि ईंदो आहे

अच्छा अच्छा त मिक्स फ़्रूट जी छा रेंज रहंदी आहे अच्छा मिक्स फ़्रूट में ठीकु आहे न फ़ फ़ाए हंड्रेड सिक्स हंड्रेड अ अच्छा अच्छा ठीकु आहे त पोइ वीह पंजवीह जेतिरा स्टूडंट्स आहिनि त ॿ मिक्स फ़्रूट केक वठी लाहियूं किलो किलो वारा टे किले जा मिक्स फ़्रूट में ऐं उहो रेड वेल्वेट हा मतिलब हा टे अलॻि अलॻि ई खपनि हिकु किलो सम्झो रेड वेल्वेट जो हुजे हिकिड़ो ऐं हिकु हिकु किले जो मिक्स फ़्रूट ऐं ॿियो कहिड़ो ॿुधायव रसमलाई त हिकिड़ो रसमलाई बि सई आहे हले हिकु किलो हा ऐं इहो ऑडर असांखे ऑडर असांखे सम्झो न शाम जो अठें लॻे खां पहिरीं खपे साढे सतें ताईं खपे त ठीकु आहे ठीकु आहे त साढे सतें खां पहिरीं थी वेंदो हा ऐं हिनजो सभु वाजिबी लॻाए करे ॿुधायो न टे केक जो घणो थींदो ठीकु आहे मैसेज करे लाहिजो मूंखे जी